لمبے گھاس والے علاقوں سے بچیں حفاظتی جوتے جوتی پہنیں ذخیرہ کرنے والے علاقوں کو چوہوں سے پاک رکھیں گھر کے اِرد گرد سے کوڑا کرکٹ لکڑی کے ڈھیر کو ہٹا دیں